جب میرے گھر پہ مہمان آتے ہیں یا مجھے کسی کے لیے آڈر کرنا ہوتا ہے تو میں شیرِ پنجاب کو کال کرتی ہوں اور شیرِ پنجاب پہ کال کر کے میں وہاں پہ پوچھتی ہوں ان سے ہیلو میرا نام سارش ہے میں یہاں رہتی ہوں اور مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ شیرِ پنجاب پہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میسر ہیں اور وہاں پہ کون کون سی چیزیں مطلب کون کون سی ڈشز ہیں جن کی اسپاشیلٹی رہتی ہے جن کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے اور جب میں وہ جان لوں گی تو اس کو جاننے کے بعد پھر میں ان کی پرائسز پوچھوں گی پرائسز پوچھنے کے بعد پھر میں اس کی کوائنٹٹی کو کتنا آڈر کرنا ہے وہ آڈر کروں گی اور آڈر کرنے کے بعد پھر میں ان لوگوں کو بتا دوں گی اپنے پھر میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ مجھے اپنے دوست کے گھر اپنے رشتے دار کے گھر بھیجنا ہے تو ان کا ایڈریس بتا دوں گی میں ان